आमी न्ही तुमी नवी नवी जागे दाखयता अशें आयकलां आमी भोंवपाक म्हणटा ती म्हायती दिता आं हांव म्हाका अशें नवें नवें जागे पळोवपा आवडटा म्हणो हांवें तुमकां काॅल केला विचारपाक तुमचे ते सायडीन जागे आसा काय म्हण भोंवपा सारके हांवें काणकोण साकून हय

हय झरी न्हंय तशें कितें आसा जाल्यार सांगपा शकता तुमी म्हाका पळोवपा येवपा जाय आशिल्लें आं आं

तुमी केन्ना फ्री आसा म्हाका व्हरपा शकतात हय हय

हां

तशें म्हाका टायम हा जाल्यार सगले प्लेसीस पळोवपा आवडटलें तुमी दखोवपा शकतात इतलें सगलें हां आयतारा म्हळ्या न्ही ना ग्रुप आसा म्हजो वांगडा पांच जाण आसा आमी जेवणाची तुमी अरेंजमेन्ट करपा शकता हां फेसिलीटी आसा जाल्यार बरें जालें आमी पे करपाक रेडी आसा ना नुस्त्याचे आसा जाल्यार बरें जातलें हय हय णव म्हळ्यार खंय पाव म्हणटा तुमी आमकां हय हय संडे ठीक णवाक पावता आमी तर आं पांच जाण आसतलीं

आं ओके ओके करता केरी करता बरें येता तर आं आमी संडे काॅल करता तुका भायर सरलेल्याक बरें